यारहां चोॾहां ॿ हज़ार हिकु उणिवीह सौ चोहतरि ॿ हज़ार टे ॿ हज़ार पंदरहां पंज हज़ार वीह ॾह हज़ार टीह पंदरहां हज़ार ऐं हिकु लखु